एगो जहाँ गोसाँइ डूबै छै ने तऽ चमगुदरी ओ आबि कऽ चिड़ियाँ आबै छै ठाढ़िमे सभटा लटकल रहै छै ओ गाछेकेँ छापि लै छै सभटा ओ ओहिना मुरी नीचाँमे रहल टाँङ्ग ऊपरमे रहल आ भिनसरा होइ छै तऽ है वा कोयली आवाज दैत रहै छै आ ओकर बोली बहुत प्यार लागै छै सुनयमे दिनोके बोलै छै कोयली आवाज ओकर बहुत मीठा लागै छै सुनयमे ओ सभके आवाज सुनै छी तऽ हमरा आरके बहुत खुशी होइ छै चिड़ैसभ तऽ अहिना आबै छै लटकैत रहै छै ओ सभटा घूमैत रहै छै इएहसभ देखैत रहै छी एगो उल्लू आबै छै उल्लू लटकल रहै छै गाछसभमे जाइ छी गाछ लग देखलहुँ लटकल रहै छै सभटा आवाजो दै छै इएहसभ चीज देखैत रहै छियै सभ चिड़ैसभ बढ़िआँ लागै छै देखयमे